नमस्ते क्या हाल चाल है किस चीज के लिए अच्छा कृषि मतलब खेती बाड़ी के लिए आपको दुकान करना है ना हाँ हाँ तो इस इस इस मौसम में तो इस मौसम में तो ज़्यादा कर के भिंडियाँ बोई जा रही हैं भिंडी के लिए भिं के लिए जैसे का कहते हैं जोंकिया ओकिया होता है उसके लिए टाटा टकनी पड़ता है और बारूद पड़ता है और इस समय धान धान की सिंचाई चाल रही है तो उसके लिए आपको आयँ पीयर पीयर लाग जबे ते तहाँ तहाँ नही लगा है अच्छा आप आप दुकानदार है ना अच्छा दुकानदार है तो कैसे कैसे किस यूनिट में आप लेंगे अरे किस यूनिट के हिसाब से लेंगे आप नही भाई जैसे आप दुकानदार है तो वही हिसाब से बताइए न जैसे यूनिट के हिसाब से होता है न सब कुछ हाँ तो यूनिट के हिसाब से कितना कितना लेंगे क्या तीन से चार यूनिट के हिसाब से न

और ठीक है आइए फिर आपको हम कंपनी सब दिखा देते हैं

अब आज तो संडे है मंगलवार को आप आइए फिर बारह साढ़े बारह बजे आइए फैजाबाद मे हाँ फैजाबाद मे आइए आपको हम करा देंगे आयँ अरे कि कोई बात नहीं आप आइए आप फैजाबाद आइए तो हम आपको पूरा सब दिखा देंगे बाइओडेटा फिर उस हिसाब से समझा देंगे आपको हम

हाँ तो आप आइए फैजाबाद को आपको हम करा देंगे पूरा हाँ आप आइए हम आपको आप नयी आप नयी नयी दुकान खोल रहे हैं ना दाम कम करा देंगे अच्छे से उन से

नमस्ते नमस्ते